دہلی میں تعلیمی نظام اسکولوں میں کے سلسلے میں یا کسی بھی تعلیم نظام پر جو اثرانداز ہوتی ہے وہ وہاں کی حکومت ہوتی ہے تو دہلی کی جو حکومت نے اس سلسلے میں کام کیا ہے کہ ہر طرح کے اسکول کو خواہ وہ نجی اسکولز ہوں یا وہ سرکاری اسکول ہوں اس کو فنڈنگ پہنچایا جائے وہاں کے استاذہ کو وہاں کے ٹیچرس کو تعلیمی مشن کا ایک بہترین ذریعہ بنائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا